हेलो सर हेलो सर बोल रहें हैं कुछ लड़के आए हैं इंटरव्यू के लिए आप उनका आप उनका इंटरव्यू करा लेते तो सही होता लड़के लोग आए हुए हैं बहुत सारे लड़के लोग ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं उनका क्या करें इंटरव्यू ले ही लेते तो ठीक होता डोक्यूमेंट जमा कर लें ठीक है सर इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा ठीक है सर बोलिए रख दें बीस बारह पंद्रह बीस लड़का है पंद्रह बीस लड़का है पंद्रह बीस लड़का बीसों का कागज़ लेके जमा कर लेते हैं कल का डेट दे दिए हैं उन लोग को आएगा तो अपना देखूँगी ठीक है ओके सर व्यव्हार तो सबका ठीक है सर लेकिन उसका इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर वो हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम लोग का इंटरव्यू होगा और हमें जॉब जॉब ज़रूरी है इसीलिए वो लोग ज़्यादा बावले हुए ठीक है सर तो ऊ लोग को बोले हैं तो वो लोग तो शांत हो गया है और बोला है कि जल्द से जल्द हम लोग का इंटरव्यू हो जाए क्यूँकि हमें ज़्यादा